मैं इक कैव बुक मैं इक कैव बुक करूंगा और लोकेशन मैं आपको बतादूं गा और मैनें मैं इक ड्राइवर को काल करूंगा आटो वाले जां किसी को भी और मुझे पहुंचानी है उधमपुर जां बतौर उधमपुर से रामनगर और उधमपुर से रामनगर तरीक चार चार मेई दो हजार बाइस और और उधमपुर से रामनगर की ओर पजाएगी तो क्या आप आ सकते है आप लीव अप्प कर सकते हैं मेरी फैमिली में मेरी फैमिली में मेरे दोस्त मेरे तीन दोस्त है और मेरी फैमिली है मेरी फैमिली के दो बंदे है और मेरा घर उधमपुर है आपने मुझे उधमपुर से रामनगर की ओर छोड़ना है क्या आप आ सकते है मुझे उधमपुर से रामनगर की ओर जाना है क्या आप आ सकते है मैनें आपकी कैव बुक करनी है मैं लोकेशन आप को बता दूंगा मुझे आपने उधमपुर से रामनगर छोड़ना है और और रामनगर तुहां मिगी उधमपुरां रामनगर छोड़ना रामनगर छोड़ना मेरे कन्नै त्रैऽ फ्रैंडस न ते कन्नै मेरी फैमिली ऐ कन्नै मेरी फैमिली ऐ ते उत्थुं असां उधमपुर दा रामनगर जाना ते तुसें मिकी उत्थै छोड़ना ते ते जेह्की तरीक ऐ ओह् ऐ पंज तरीक दी ऐ दो ज्हार बाई दी ऐ और मेरा घर जेह्का ऐ उधमपुर ऐ क्या तोस मिगी पिक अप्प करी सकदे ड्रराप अप्प करना ऐ तुसें मिकी